एक आतां फोन हे जाल्लेले आसा न्हू ते फोन आमी एक वेळ ते वायट गोश्टी कडेन तेचे कडेन जातले आता तेचे कडेन असो हे जाल्लोलो आसा की ते बरें पडटा आनी वायट हेचो अर्थ कितें तर आमी की इस्कोलांत आमच्या भुरग्यांक आमी फोन दितालीं तेन्ना इस्कोलांत टिचरी तेंचे कडेन फोन ते काडून घेतालीं आनी जेन्ना कोवीड कोवीड जालो आमचे इंडियेंत तेन्ना भुरग्यांक मॉबायल दिवपाक लागलीं म्हणजे हेचो अर्थ आमकां कळ्ळो की भुरग्यांक गैरफायदो घेतलो कितें जालो आनी ताका फायदो कितें जालो हेचें आमकां एक हें कळ्ळें तो फोन आसल्या कारणान आमी आतां खंय तरी भायर सरलीं ए घरां कडेन उशीर जालो जाल्यार एक घरा कडेन फोन करून आमी सांगूंक शकतात बाबा आपूण अमके कडेन आसा अमक्या टायमार पावतलो नाजाल्यार अमक्या टायमार एक जेवणाक लेट जाता एक एक जेवपाक केन्ना येतलो घरा कडेन बायलां बियलां वाट बगतात ती तेंकां सांगूक शकतात बाबा आपूण जेवणाक पावचो ना नाजाल्यार पावतलो नाजाल्यार मातशें रावता जाल्यार रावा नाजाल्यार तुमी जेवन मेकळीं जायात अशें एकवेळ सांगूंक शकता म्हणजे फॉनाचो आमकां खूब एक बरोय उपयोग येता आनी वायटूय उपयोग येता म्हाज्या फोना कडेन म्हाका हांवें आतां म्हाज्याकचे फोन आसा पूण हांव तेचो असो हें करतां की घेवप आनी करप म्हाका भितूल्लें फोनांतलें कांयच कळना पूण एकवेळ ए फोनाचो एक फोन बरो असो म्हाका तर दिसता